आबादनि फसलखौ बांहोनायनि गुबै मोनसे जाहोनानो जाबाय आबादखौ रोखोम रोखोमै गुबुन गुबुन आबादखौ मावबाय थानाय बा बोसोरसे बोसोरनै मोनसे आबाद मावखांनायनि उनाव गुबुन मोनसे आबादखौ बोसोरसे बा बोसोरनै मावनायनि जाहायै आबाद फसल बिबाङा बाङो जायनि थाखाय जोंनि सुबुंफोरनि आबाद मावनायनि फसला बाङाय हारिनि जानानै फैयो बेखौनो नोजोर बोनानै जोंनि सुबुंफोरनि आबाद मावनाय आरो आदब खायदाया बोथोरखौ नायनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादखौ जों मावोब्ला जोंनि आबाद मावनायनि फसलाबो गुबुन गुबुन रोखोम बिबांनि जानानै फैयो बेखौ नुनो मोनोदि गोबां सुबुंफोरा आबाद मावनायखौ सायखआ जायनि जाहोनाव बिसोरनि न'खरा एबा बिसोरनि मोननाय बिबांनि फसला खमायो बेखौ नोजोर बोनानै जों आबाद मावनायनि आदब खायदा आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादखौ मावोब्ला जोंनि आबादनि फसल बिबाङाबो बाङायनिफ्राय बांबोयो बिनि सायाव आं सानो जे जोंनि मावनांगौ माखासे आदब खायदाखौबो सोलायै सोलायै मावनायाव माइ बोथोरखौ नायनानै सोलाय सोलाय मावनांगौ जायो जायनि जाहोनाव आबादनि फसलाबो खमायो आबाद मावनायनि गोनांथिया बेनो जोंनि सुबुं माहारिया थांना थानायनि गुबै मोनसे आदारानो जाबाय आबादनिफ्रायनो सोमजिनाय गुबुन गुबुन ओनसोलाव गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावो गुबुन गुबुन रायजोआव गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावो जेरै जों जोंनि आसामखौ नोजोर बोनानै आबादनि बाथ्रा बुङोब्ला सेथियाव जों माइ आबादखौनो बुंनानै लानांगोन मानोना जोंनि आसामनि सुबुं माहारिया माइनिफ्राय मोननाय माइरंखौ जानानैनो थांनानै थायो बा जोंनि आसामनि सुबुं माहारिनि सेथि खायद'आनो माइनिफ्राय मोननाय माइरं माइरंनिफ्राय बानायनाय ओंखाम बेनो जोंनि सेथि खायद' गुबुन जायगानि बा गुबुन रायजोनि सुबुंफ्रा गुबुन गुबुन आबाद मावो बै गुबुन रायजो बा गुबुन स्टेटनि सुबुंफोरनि खायद'आ गावसोरनि जायगायाव जा फसला जायो बै फसलखौ लानानैनो बिथांमोननि जिउ राहानि गुबै सेथि खायद'आ बै फसलानो थिग बिदिनो जोंनि आसाम रायजोनि फसल बा आबाद बुङोब्ला जों सेथियाव माइ आबादखौनो बुंनानै लानांगोन बेजों लोगोसे जोंनि आबाद मावनायनि गोनांथिया बेनो मानोना जों गासै जोंनि गांनाय उखैनाय गासै हास्थायनाय मुवा बेसाद जिराद गासैबो आबाद बिथिंनिफ्रायनो फैनाय गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जोंनि सोलेराव जाखिनि नांनाय मुवा बेसादफोर बे आबादनिफ्रायनो सोमजिनाय सायन्थिफिक बिथिङावबो नोजोर बोब्ला मोनगोन जे जों देहायारि लोरबांथिनि थाखाय माखासे मुलिफोर बानायनाय गासै मुवा बेसादानो आबादजों सोमोन्दो थानाय आबादनिफ्राय सोमजिनाय सायन्सआ बेखौ सोदांनानै मोनसे मुवा बेसादनि गेजेरजों मुलि मुं होनानै बानायदों बेखौ लेबनि गेजेरजों नायसंनानै मुवा एबा बेसाद हिसाबै बानायदों बेनिखायनो आबाद मावनायनि गोनांथिया बेनो जे गासै जोंनि बुहुमाव नुनाय गासै जिब जुनार गासैबो आबादनि जोहैनो थांनानै दङ